हेल्ल'

खोनाबाय माने जोंनियावहाय मोनसे गोनांथार माबा मोनसे प्रग्राम दंमोनलै बे प्रग्रामाव माने जों इसे इसे दल बानायदोंमोन जों माने बै सिरियाखानायाव थांनो माने बेयाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन जोंङो ग्रुबआ बेवहाय माने नों जोंखौ लांना दिन्थिहैनो हागोन नामा

माने माने जों थांफेराखै नालाय ओंखायनो जोंखौ लिदिं खालामग्रा सासे मानसि नांगौ जोंनोहाय बेवहाय जेनेबा मा मा जुनारफोर नुनो मोनो

जेनेबा जेनेबा बेरायनायाव माजों टिकेटफ्रा बेसेबां बेसेबां लायो

जोंखौहाय जेनेबा बेरायहैनायाव बायचान्स मोसाफोर मुफुरफोर माबाफोर नुगोन ना बेवहाय मोनसे देनजारेसफोर जागोन नामा

बेबायदिनो जों माब्लाबा माब्लाबा जों बिदिनो खोनालाबायो माने मोसाफ्रा सिंह'फ्रा माबाफोरा नेटफोरखौनो बिसिनानै मानसिखौनो बारसिनलाबायो होन्नानै जों खोनाला बायो आरो

औ औ

जोंनो माने थांनो रेडिखाथ' जोंङो जोंनि जोङो लागोखौ मोजाङै खबर हरलायनोसै जोङो थारिख हरनोसै जेनेबा दे

ओमफ्राय जेनेबा नों बोसोराव खनसे थाङो ना सय मासाव खनसे थाङो अ दे बिदिब्ला जों खबर हरनोसै दै अ दे